जी आप पुलिस इस्टेसन से बात कर रहें जी जी मैम मैं ये बोल रही थी कि मेरा मैं गई हुई थी न्यू मार्के तो वहाँ पर मेरा पर्स चोरी हो गया है तो में क्या करूँ अब जी मैम मैं लेकिन अभी तो पौसिबल नहीं है मुझे कहीं और भी जाना है लेकिन मैं क्या करूँ मैं बहुत प्रोब्लेम में फस गई हूँ जी न्यू मार्केट में मैं आई थी किसी शॉप पर पता नहीं अचानक से मेरा बैग चोरी हो गया

जी मैम वैसे मैम मैं क्या करूँ ऐसी ही फ़ेस्टिवल सीज़न है औलरेडी इतना रश था वहाँ पर तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा एक दम से बैग का उस में मेरा आधार कार्ड भी था एक ए टी एम था कुछ कैश था जी मैम मैं लेकिन फिर भी मैम मेम मिल तो जाएगा ना मेरा पर्स क्योंकि उस में बहुत ज़रूरी डौक्यूमेंट्स थे और अभी मैं बहुत बड़ी प्रौब्लम में फस गई हूँ तो अब क्या है

ओके मैम ओके मैम जी जी मैम

जी मैम जी हाँ ओके मैम जी मैम थैंक यू मैम मैं अभी आपको सैंड कर देती हूँ

जी जी मैम बिल्कुल मैं आपको अभी सैंड कर देती हूँ थैंक यू मैम